कुशेश्वर स्थान भऽ गेलै हमर डीहवार ग्रामके डीहवार स्थान भऽ गेलै जलेश्वर स्थान भऽ गेलै अहाँके गरीब नाथ भऽ गेलखिन जेना श्याम माइ मन्दिर भऽ गेलखिन उच्चैठ महारानी भऽ गेलखिन माँ चामुण्डा स्थान भऽ गेलखिन जेना उट उच उच्चैठ महारानी भऽ गेलखिन अहाँके जेना धार्मिक जे ई जगह भेलै कि जाहि जगहपर हमर अतिथि माता भगवतीके दर्शन करय भोला बाबाके दर्शन करय जेना राम जानकी माताके दर्शन करय जेना जनकपुर भऽ गेलै तऽ एनाहिते हमरा मिथिलामे बहुत शक्तिपीठके स्थापना भेल छन्हि आ शक्तिपीठ धामके दर्शन करयके लेल श्रद्धालु भक्त अबैत छथिन हुनका दर्शन कऽ कऽ मैयाके दर्शन कऽ कऽ अपन पुण्यके भागी बनैत छथिन जेना हमरा गाममे डीहवार स्थान छथिन जे बाबा डीहवारके अपन मनोकामना राखि कऽ जाइत छै ओहि व्यक्तिके बाबा डीहवारके द्वारा मनोकामना पूर्ण भेल ओ अगल बगलमे जा कऽ कहलथि जेना बाबा डीहवारमे एतेक सत्यता छै माँ उच्चैठ वासिनीमे एतेक सत्यता छै जेना माँ चामुण्डा भेलखिन हुनकामे एतेक सत्यता छै तऽ अगल बगलमे जा कऽ चर्चाके विषय बनल आओर ओ अपन श्रद्धालु भक्त माताके स्थानमे अयलाह दर्शन कयलाह माताके शक्तिपीठके पुण्यके भागी बनलाह जेना श्यामा माइ मन्दिर भऽ गेलखिन श्यामा माइ मन्दिर जेना श्यामा माइ मन्दिरमे आबि कऽ दर्शन कयलाह अपन इच्छा अनुसार मैयासँ जेना मैयासँ के मन्दिरमे दर्शन कयलासँ पुण्यके प्राप्ति कयलाह तऽ अगल बगलमे जा कऽ कहलाह हुनका पुण्यके ओहिसँ प्राप्ति भेल जेना बहुत सारा शक्तिपीठ स्थान हमरा मिथिलामे अछि जाहिके दर्शन करयके लेल बहुत दूर दूरके श्रद्धालु भक्तसभ अबैत छथि आओर मिथिलामे हमरा श्यामा मैयाके माँ उच्चैठ वासिनीके बाबा डीहवारके जलेश्वर स्थानके गृहपदा स्थान महादेव स्थान भेलाह ईसभ स्थानके दर्शन कऽ कऽ पुण्यके भागी बनैत छथि जेना ई हमर मिथिलाके परम्परामे उगना महेश छथि विद्यापति जीके गाममे हुनकर मन्दिर छियनि उगना महादेवके नामसँ जय जय